اردو زبان کا استعمال ریڈیو ٹیلی وِژن اور پرنٹ میڈیا میں اس پرکار ہوتا ہے جیسے کہ ریڈیو میں اور کسی پروگرام کو چلا کر اس میں گفتگو کے مادھیم سے کیا جاتا ہے دوسرا ٹیلی وِژن میں بہت سے ایسے جیسے کہ نیوج چینل ہو گیا سیریل ہو گیا جیسے کہ آج کل ا بہت چلن میں ہے پاکستانی ڈراما جس میں اردو لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرا پرنٹ کے مادھیم سے کیا جاتا ہے پرنٹ میں جیسے نیوزپیپر آتا ہے تو اس میں کمپیوٹر میں پہلے بہت سے ایسے اردو کے اف اف فونٹ ہے جیسے آفتاب ہو گیا فونیٹک ہو گیا پاکستانی اردو فونٹ ہے اس طریقے سے بہت سارے فونٹ ہے ان کو انسٹال کر کے ان سے ٹائپنگ کیا جاتا ہے اور ٹائپنگ کے مادھیم سے جو ہے کہ اردو زبان کا استعمال اس طریقے سے میڈیا میں ہوتا ہے